मधुमक्खी जब काटै छै तऽ माटिके लेप लगायके चाही तब तऽ तुरन्त एकदम ठीक होय जाइ छै आओर जब साँप काटै छै तऽ गोड़ बान्हि दैके चाही भाय जहाँ कटै छै बान्हि दयके चाही आओर चीड़ दयके चाही पत्तीसँ तब तऽ तुरन्त विष उतरि जाइ छै उतरि जयतह आओर विष बिच्छू अगर काटै छै तो ओकरो व्यवस्था हए छै